नलसँ पानि भरयमे बहुत आसान होइ छै आओर हमरा आरके बहुत आसानसँ मिलियो जाइ छै पानि बहुत सुविधा भए गेलय हइ आइके टाइममे नल छै घर घर सबके सरकार देने तऽ ओइसँ पानि लोक भरि लै छै पहिलोका पहिलुका टाइममे अहिना रहय कि सबके यहाँ नल नहि रहय कोइ बहुत जगह तऽ पानियो नहि मिलय रहय बहुत दूर दूर जाइ पड़य रहय पानिके तलाशमे आओर तैके बाद जे यऽ अहाँके आब तऽ कुआँ आर रहय जकरा तऽ ओ कुआँसँ पानि निकालय रहय ओइमे बहुत परेशानी होइ रहय सबके पहिले तऽ बाल्टिनमे रस्सी बान्हि ओइके बाद ओकरा डुबाके पानि निकालह लेकिन आब सरकार इतना करि देलकइ यऽ कि घर घर सबके नल दए देलकइए जे से कि जीवन बहुत आसान भए गेलइए पानि लएके आओर पानि साफ सुथरा भी रखना चाही जहाँ कि पोखरि अर छै तऽ ओइ सभमे कचरा नहि डालनाके चाही अहाँ सबके ओइसँ पानि गन्दा भए जाइ छै जे से कि पानि कचरा भए गेल तऽ अहाँके